हींअर जा माण्हूं मोबाइल ते सभु पैसा कमाइनि था यूटूब ते अलॻि अलॻि वैराइटियूं रखनि था वैराइटियूं रखनि था पोइ इलाही पैसा इन मां कमाइनि था ॿार इश्टागामा में रील्स ठाहिनि था उन रील्स मां इलाही पैसा कमाइनि था फ्रेंड गॾु थी करे पोइ वीडिओ ठाहीनि था वीडिओ में उन्हनि खे इलाही लाइकूं मिलनि थी लाइकूं मिलनि थी त उन्हनि खे पैसा बि पोइ चङा मिलनि था पैसा मिलनि था इठले हूं रील्सूं इलाही था ठाहिनि यूटूब ते बि वैरायटी रोटी सिंधी भाषी भाॼी सभु इलाही अचे थो उन्हनि मां उन्हनि खे इलाही पैसा मिलनि था ॿार अन इहे फेशबुक वापरनि था फेशबुक में पंहिंजा वीडिओ रखनि था वीडिओ रखनि था उन्हनि खे इलाही लाइकूं मिलनि थियूं ऐं मोबाइल में ऐं ओनलाइन इलाही थी वियो आहे ओनलाइन बि मायूं इलाही धंधो कनि थियूं धंधे मां उन्हनि खे इलाही पैसा मिलनि था ओनलाइन में कपिड़ा रमकड़ा बा कपिड़ा रमकड़ा अने इहे नीं ॿी इलाही वैराइटियूं चादरूं टुवाल ॻालीचा सभु इलाही रखनि था सब माण्हूं उहे वठनि था ओनलाइन ॾिसी उन्हनि मां इलाही पैसा कमाइनि था सभु ओनलाइन धंधो थी वियो आहे त ओनलाइन में इलाही पैसा सभु माण्हूं कमाइनि था कमाइनि था ओनलाइन में ॿार रमकड़ा ॾिसनि था त उहे रमकड़ा घुराइनि था हेड़ी हिते सभु हिते यूटूब ते थी वियो आहे यूटूब में माण्हूं व्यवसाय ई आहे जहिड़ी जिते जहिड़ो त्यौहार अचे थो त अहिड़ी हिते सभु रखनि था मिटा त्यौहार अचे थो ॾियारी त ॾियारी ते मिठाइयूं ऐं लायूं रखनि था ॾिया इलाही पोइ हुननि खे इलाही उन मां लाइकूं मिलनि तियूं इलाही पैसा मिलनि था ॾियारीअ खां पोइ तिरमूरी अचे थी तिरमूरीअ ते बि लायूं रखनि था त उन्हनि मां उहे पैसा कमाइनि था होली होलीअ ते ॻीअरूं इहे सभु वर्कशॉप ते रखनि था त उन्हनि खे इलाही पैसा मिलनि था पोइ सियारो अचे त सियारे में खोराक करे माण्हूं वर्कशॉप ते स्टेटस में रखनि था त उन्हनि मां उन्हनि खे इलाही पैसा मिलनि था त पैसा कमाइण में इहे ओनलाइन इलाही महत्व जो थी वियो आहे नौकरियूं पुठियां हलंदियूं थी थियनि ओनलाइन इलाही महत्व जो थी वियो आहे